हल्लो जी जी जी बोलिए जी उसका चार्ज बारह सौ से स्टार्ट होता है आठ हज़ार तक अच्छा तो वह तो फिर बाद में देख कर पता चलेगा किस टाइप की बनवानी है आपको वैसे हंड्रेड रूपीज़ से स्टार्ट होती है चलिए ठीक है आप आइए फिर देखते हैं अपन मिल कर बात करते हैं और वैसे आपकी स्किन कौन सी है जी आप है न आपने अरेना कॉलोनी देखी है हाँ तो उसकी अंदर एक गली में आएंगे तो आपको साइड में मंदिर दिखेगा उसके जस्ट आगे मेरा क्लीनिक है आप किसी से भी पूछ लीजिएगा आपको बता देगा कोई भी जी जी बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और क्या नाम है वैसे आपकी फ्रेंड का अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है मैम वह हमारी पुरानी कस्टमर हैं हमेशा आती हैं ठीक है ठीक है आप आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है हाँ आप कब तक आएंगे आप बता दीजिए जी आपको आज करवाना या कल परसों जाना है तो ठीक है आप कल कभी भी आ जाइएगा मैं आपको वहीं पर मिलूंगी हाँ हाँ बिल्कुल ओके ओके ठीक है वेलकम